कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के उपयोग में करते हैं जैसे आलू को कड़ाही में तेल डालते हैं सब्ज़ी काट कर डालते हैं पकाते हैं पलटे से चलाते हैं पलटे का उपयोग सब्ज़ी चलाने के काम में करते हैं भाजी बनाने के काम में करते हैं चावल चलाने के काम में करते हैं अंडा को अंडा को फ्राई करने के काम में करते हैं और क्या बोलते हैं और गिलास है जो पानी डालने के काम में करते हैं गिलास से पानी पीने का काम पानी में यूज करते हैं रिलेशन में आए हुए लोग हैं तो गिलास का उपयोग चाय देने के काम में करते हैं कप नहीं है मेरे पास तो और थाली का उपयोग खाना खाने के काम में करते हैं डेगची का उपयोग दाल बनाने के काम में करते हैं जिसमें दाल पकाते हैं कभी रिलेशन के लोग आते हैं तो उसमें मीट भी पकाते हैं कल्छु से दाल करते हैं कभी लहसुन